असां गुजराता गुजरात जा रहिवासी आहियूं ऐं गुजरात में जाम तरीक़े जा माण्हू रहंदा आहिनि हिते जाम धर्मनि मञीदा आहिनि जीअं सभिनीनि खां वधीक नवे टका त हिते हिंदू धर्म खे ई मञनि था त हुन गुजराती आहिनि राजस्थानी आहिनि त महाराष्ट्रियनि बि रहंदा आहिनि असांजे धर्म में कंहिं बि ॻाल्हि खे बिना कंहिं ॻाल्हि ग़लति न ठहराईंदा आहिनि जीअं राजस्थानी आहिनि उहो पंहिंजे भॻवाननि जी पूजा कंदा आहिनि जैन आहिनि हुननि में जाम माण्हू त हुननि जे अलॻि रीती आहे रहण जी गुजराती रहंदा आहिनि त गुजरातीअ सां सभिनीनि भॻवाननि खे सभु हर कोई अलॻि अलॻि भॻवाननि खे मञनि था त असां सिंधी आहियूं असां सिंधी था रहूं त सिंधी माण्हू असांजा जाम गुरू आहिनि जीअं जय बाबा असां जा गुरू आहिनि कोई माता खे मञीदा अहिनि कोई भॻवानु विष्णुअ खे कोई शंकर भॻवान खे कोई हनुमान जी के मञीदो आहे असांजे धर्म में सभिनीनि धर्मनि खां मथे हिंदू धर्म खे सभु मञीदा आहिनि त जीअं गुजराती आहिनि त गुजराती पंहिंजे धर्म जे अनुसारु हलंदा आहिनि हुननि जा पंहिंजा रीति रिवाज़ हूअ हुननि खे फॉलो कंदा आहिनि असां पांजे रीती रीवाज़नि खे फॉलो कंदा आहियूं गुजरातीनि में जाम ख़ासियतु आहे की हूअ सिंधी महाराष्ट्रियनि राजस्थानी हुननि खे सभिनीनि खे हिक करे गॾु वठी हलंदा आहिनि हिन करे मुंहिंजे मूंखे पंहिंजो खेत्र पंहिंजो राज्य जाम वणंदो आहे जय झूलेलाल